असांजे शहर में नंढा नंढा ग्रामीण जेके विस्तार आहिनि उन में ज़िला महल ज़िला उद्योग खोलिया विया आहिनि जिम जिन में ऐं अलॻि अलॻि शहरनि में अलॻि अलॻि मुलकनि मां अलॻि अलॻि मुलकनि मां माइयूं ऐं स्त्री पुरुष सभु गॾु अची करे कमु कनि था जंहिंमें नंढे पैमाने ते खिचा पापड़ कचरियूं सइयूं ठाहींदा आहिनि ऐं उहे मार्केट में विकिणण लाइ हलाईंदा आहिनि ऐं इन नंढे पैमाने ते बिजनेस नंढनि नंढनि मुलकनि में जाम चङियुनि जॻहियुनि ते फैलियल आहे